पहिरें ज़माने जे एवज़ु में हाणे जे बैंकिंग में जाम सुधार रही वियो आ अॻे ईअं हूंदो हो त असां बैंक में वेंदा हुआसीं असां खे घणो टाइम त क़तार में बीहणो पवंदो हो पैसा रखाइणु खां पैसा कढाइण खां ऐं पासबुक में एंट्री कराइणु खां पर हाणे ॾिठो वञे त डिजिटलाइज़ेशन थियणु खां पोइ जाम बदिलाउ अची वियो आहे जीअं त असां वञूं था बैंक में हिकु पासबुक जे वास्ते एंट्री कराइणु काण हिकु अलॻि सां मशीन रखी वई हूंदी आ जंहिं में कंहिंखे बगै़रु चवणु जे असां पंहिंजो पाण ॿि एंट्री करे था सघूं हिन खां अलावा हिनु जो अलॻि नमूनो बि॒यो हिकुड़ो अहिड़ो आ त फिनटैक असां यूज़ करे हिनु जो नवां नवां जीअं त पे टी एम था यूज़ कयूं फ़ोन पे था यूज़ कयूं जंहिंमे असां पंहिंजा मनी हेॾे होॾे ट्रांसफर बि था करे सघूं जाम अहिड़ा नमूना आहिनि जीअं त असां हुन जो ब्लॉक चेन टेकनोलॉजी यूज़ करे जीअं असां हुन में ट्रेड करे था सघूं असां क्रिप्टो करंसी में ट्रेड करे था सघूं पिया इहे ॻाल्हियूं समुझी करे हुन खे असां सुठे नमूने फ़ाइदो वठी था सघूं पिया